जी क्या बात है अभी कनेक्सन नहीं हुआ है वहाँ केंद्र पर जाइए अपना राशन कार्ड और आधार पैन कार्ड ठीक है वहाँ जमा करा दीजिए ठीक है फिर आपके घर पर जाँच आएगी आपके घर पर जब जाँच आएगी तो आपसे यह पूछा जाएगा कि मतलब वहाँ वह देखेंगे कि आप मतलब आपके घर पर कि हाँ तार कितना लग लगेगी ठीक है हाँ उसके बाद फिर तब उसके बाद आपका क्या कहते है वह हो जाएगा कनेक्सन हो जाएगा बारह हज़ार तक लग आएगा कहाँ हाँ चार तक तो हो जाएगा जी चार हज़ार हो जाएगा आपका हम जैसे आप केंद्र सेवा केंद्र जाएंगी चौराहे पर होता चौराहे पर होता है पहले आप मतलब कनेक्सन करवा लेंगी आप आधार लेकर आधार राशन कार्ड लेकर काम हो जाए वही से आपका कनेक्शन मतलब क्लीयर हो जाएगा कि आपके घर में कनेक्शन हुआ उस हिसाब से रसीद मिलेगी हाँ ठीक है मैम आप जितनी जल्दी आप करवा लेंगे तो घर में कनेक्शन हो जाएगा फिर माइक वग़ैरह भी है मतलब फंक्शन वंक्शन में लगता है वह भी आप जैसी मर्ज़ी करवाना चाहते हैं वैसी भी करवा सकते हैं हम आकर कर देंगे आप मेरे पास फोन कर दें और हम आ जाएंगे जितनी जल्दी आप करवा सकते है करवा लें किसी भी समय ठीक है जितनी जल्दी आपका कनेक्शन हो जाएगा उतनी जल्दी आपका मतलब काम हो जाएगा जो भी आप कहेंगे लाइट वाला फ्री कनेक्शन का आपका केबिल भी जैसे खंभा देते हैं तो केबिल भी ज़्यादा लगेगी ना इस और फिर हाँ ठीक है मैम ठीक है हाँ